اتر پردیش میں مختلف آبادیاں کمیونٹی آپس میں مل جل کر رہتی ہیں اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہیں یہاں مختلف مذاہب ذاتوں اور ثقافتوں کے لوگ آباد ہیں اور ان کے درمیان میل جول اور تعاون کی ایک طویل تاریخ ہے اس کا بنیادی سبب یہاں کے لوگوں کی تحمل رواداری اور باہمی احترام کی روایات ہیں یہاں کے لوگ مختلف تہواروں کو مل جل کر مناتے ہیں جیسے ہولی دیوالی عید اور کرسمس جس سے باہمی احترام اور محبت بڑھتی ہے مختلف ذاتوں اور مذاہب کے لوگ شادی بیاہ خوشی اور غم کے موقعوں پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پولیس انتظامیہ اور مقامی لیڈران بھی مختلف کمیونٹیز کے درمیان امن و امان برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں مختلف سماجی تنظیمیں اور این جی اوز بھی آپس میں میل جول کو فروغ دیتے ہیں تعلیمی ادارے اور کھیل کے میدان بھی مختلف کمیونٹیز کے بچوں اور نوجوانوں کو ایک ساتھ لانے میں مدد دیتے ہیں جس سے ان میں باہمی محبت اور احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بعض اوقات فرقہ وارانہ کشیدگی بھی ہوتی ہے لیکن عام طور پر لوگ امن و محبت کے ساتھ رہتے ہیں